ॾह अक्टूबर उणिवीह सौ सठि पंजवीह मई उणिवीह सौ चौरानवे पंद्रहं अप्रैल उणिवीह सौ पंजानवे ॾह अप्रैल उणिवीह सौ छहानवे टे अगस्त उणिवह सौ अठानवे